जोंनि ओनसोलाव गोबां खाथि खालायाव दैमा दैसाफोर दं आरो गिदिर बिलोफोरबो दं जेरै गौरां दैमा गौरां दैसा आरो धिर बिल आरो गोबां फुख्रिफोरबो दं फुख्रिफोरा जोंनि न'खरनि बिगोमा बिगोमाफोर थायो जेरै गावबा गाव रां खरसा खालामना बेयाव ना फिसिनाय जायो जोंनि ओनसोलनि दैमाफोरा गासैनिबो बेयाव रावनिबो हेंथा होनाय जाया रावखौबो हेंथा होनाय जाया बेयाव गोबां दावबायारिफोराबो दावबायनो फैनाय जायो आरो ओनसोलनि खाथि खालानि गासै सुबुंफोरा बेयावनो ना खांख्राय हमनानै गावसोर रांखौ आरजिनो हायो आरो बेयाव गोबां दावबायारिफोरा पिकनिक बो जाफैयो गौरां दैसा आरो धिर बिल बेफोरनि मिथिंगायारि नुथाया जोबोर समायना बेखायनो दावबायारिफोरा बेयाव गावसोर सम टाइम स्पेन्द खालामफैयो बेयाव गोबां जेरै मेसें बोथोराव दैफोरा एसे रानलांब्लाथाय खाथि खालायाव एसे बोरि जायो बेयाव गोबां समायना नुथाय जायो बे जायगाफोराव सुबुंफोरा बेरायनो फैलाबायो जोंनि ओनसोलनि गोजान गोजाननि सुबुंफोराबो बेफोराव बेरायफैयो जोंनि ओनसोलाव गोबां समायना जायगाफोर दं बेनि गेजेरावनो दैमाफोराबो जायगा आवग्रिनानै दं खाथि खालानि हाय दैमा दैसानिफ्राय दैज्लां बोथोराव एसे अखा गोबां हानाय जायोब्ला दैमाफोरनिफ्राय दै फैयो नाथाय बांसिनानो आसामनि गेजेराव नायनो थाङोब्ला गोबां ओनसोलनिख्रुइ गोबां खमसिन दैबाना जायो जोंनि ओनसोलाव मानोना जोंनि ओन जोंनि बे ओनसोला एसे बोरि हालाम आरो आसामाव गोबां दैबानानि जेंना जायो नाथाय जोंनि हा जोंनि बे ओनसोलाव गुबन जायगाफोरनिफ्राय खम जानायखौ नुनो मोनो मेसें बोथोराव दैमानि दैफोरा रानलांनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरबा उसिफावनाय जायो अखानि दैजों जों अखा गोबां अखा हाना हायोब्लासो जों दैबानानि जेंनाखौ नुनो मोनो